जी हाँ अगर मैं उस समय की बात करूँ जब मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए थे मतलब उनकी डेथ हो गई थी तब मैं ख़ुद काे सम्भाल नहीं पा रहा था और मुझे एक डिज़ीसन लेना था क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता था और मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूँ क्या न करूँ और मैं उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा अक्वर्ड महसूस कर रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि यह सब जो हो रहा है वह सब एक तथ्य है झूठ है पर मुझे यह भी निर्णय लेना था कि मुझे आगे बढ़ना है और मुझे अपनी मम्मी को देखना है और अपने दीदी को देखना है और उनका साथी बनना है उनका सहारा बनना है और उनके लिए कुछ अच्छा करना हैगा जिसके लिए मुझे एक निर्णय लेने की ज़रूरत थी और वह निर्णय मैंने लिया भी और मैंने अपनी मम्मी की तरफ देखा और उनसे सोच कर मैंने यह निर्णय लिया कि कुछ भी हो जाए बस मुझे अपनी मम्मी की आँखों में आँसू नहीं देखना है और अपने दीदी के लिए जो हो सके वह करना है और उनकी हर एक इच्छाओं को पूरा करना है जो पापा ने सपने देखे थे कि उनकी बेटी डॉक्टर बने तो मैं उनकी बेटी को डॉक्टर ज़रूर बनाऊँगा जो कि मेरी दीदी हैं

अपनी मम्मी के लिए बस यही कर सकता हूँ कि मैं उनको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ तो बस उशी निर्णय के कारण आज वह सब हो रहा है और भले ही अभी मैं अपने स्टूडेंट करियर में हूँ पर जितना मेरे से हो सकता है मैं जॉब वगैरह करके उस निर्णय को सक्सेसफ़ुल बना रहा होऊँगा